कक्राझार जिल्लायाव खुंजानाय गिबि हारियारि फोरबोआनो जाहैबाय बैसागो आरो खुंथाइफोरा माने गोबाङानो दं जेरै खेराइ आरोबाव गुबुन गुबुन माने खुंथाइफोर दं आरो बिनि गेजेराव आङो मोनसे बैसागो फोरबोखौनो ओ फोरमाइनो सान्दों बे फोरबोखौ जों माने बैसाग दानावहाय बैसाग दाननि ओ बा एप्रिल दाननि फिप्टिन फरटिननिफ्रायनो जों फालिनाय जायो जिब्रै एप्रिलावहाय दं जोंहा संक्रान्टि संक्रन्टिनि उननिफ्राय अखानायैनिफ्राय जों मोसौ थुखैनाय होनो जेखौ मोसौ थुखैनायनि नेक्स्ट दे बा बैसागनि नै साननिफ्राय माने मानसिनि फोरबो बेयाव जोराव जोङो जों सुबुं फोरा बर' ओनसोलनि सुबुंफोरा जेराव जों माने बैसागुखौ रंजायो बाजायो गोगोमै जेरै खाम सिफुं दामग्रा देग्रा आरो हारिनि गानग्रा जोमग्रा माने जेरै दख'ना जोमग्रा आर'नाय हौवासाफोरा जेरै गामसा आर'नायजों दाजानाय वेस्ट कट गानो आरो आर'नाय लानाय बेफोरबादिनो रंजा बाजा जोङो गामियाव गामि ओनसोलावहाय जोङो बयनिबो नखर नखर हाबै हाबै रंजानाय जायो आरो माने जोंनि गिबिसिन हिसाबै जों बर'फोरा बे बैसागोखौनो माने सबसे देरसिन रंजाथाव समाइना बिदि माने बैसागोनि माने खौऔ दाउ गाबनायजों लोगोसे बिफांनि दालाइ गोर्लैनायजों दालाइ गोरलै खिलिनायजों बिलाइ गोरलै खिलिनायजों लोगोसे समाइना रमाइना माने रंजाथाव महर खालामो आरो बैसागु फोरबोआव